हाँ हमारे आस पास इलाक़ों में नदी और झील हैं जैसे नर्मदा नदी है जहाँ पर वोटिंग वग़ैरह होती है और जीरो में एक थोड़ा मतलब गाँव के अंदर एक झील है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है और जहाँ पर दूर दूर से लोग उस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं वहाँ पर क्या पिकनिक मनाते हैं अपने परिवार के साथ और स्विमिंग करते कुछ स्विमिंग करते हैं कुछ लोग नदियों में कुछ लोग बोटिंग करते हैं फिशिंग करते हैं तो हाँ ऐसी नदियाँ झीलें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं तो बहुत दूर दूर से लोग उस नदी उस नदी में नदी के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सुबह प्रातः में प्रातः काल में कुछ लोग वहाँ पर स्नान भी करते हैं नर्मदा घाट पर जहाँ पर बहुत मंदिर भी है जहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं